भारत में ऐसे बहोत सारे नेता हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ देश के बदलाव के लिए करते हैं और जैसे कि हमारे व्यवसायी उद्योगपति नेता हैं तो वो कहीं ना कहीं से हमारे देश में होने वाले विकास के पीछे खड़े हैं और जो टेक्नोलॉजी शिक्षा मनोरंजन व्यपार ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं से उनका हाथ लगा ही रहता है और वो कहीं ना कहीं से ये चाहते हैं कि हमारा देश इन सब चीज़ों में भी आगे बढ़े और भारत के इन सब बदलाव के पीछे इन्हीं नेताओं का हाथ है अगर मैं किसी का नाम लूँ तो हमारे यहाँ पर जैसे हम भारत के प्रधानमंत्री का ही नाम ले लेते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा दी है हमारे भारत में भारत के इतने वैज्ञानिक उपकरणों का भी उन्होंने शुभारम्भ किया है ताकि हम लोगों से कनेक्ट हो सकें लोगों के द्वारा हम कनेक्ट हो सके उन्होंने ने तो कई बार हमें बाहरी टेक्नोलॉजी से बचाया भी है याद करें जब आप कोविड के टाइम में थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे जे के पूरे चाइना ऐप को बैन करा दिया था क्योंकि उन चाइना ऐप्स की वजह से हमारा जो भारत का डेटा है वो बाहर जाता था तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो भारत के नेता हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे विकास के लिए भी लगे हुए हैं